नमस्कार अज्ज कल करा ने असें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते सारें गी एंगेज कीते दा आर्ट एंड क्राफ्ट च ते एह् स्हेई गल्ल ऐ अज्ज कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म च केईं तरहां दे आर्ट एंड क्राफ्ट दिक्खने आस्तै लभदे ऐ होर एह् उस दे बिच अस केईं तरहां दी चीजां सिक्खी सकदे आं केईं चीजां जि'यां प्लास्टिक ऐ प्लास्टिक दा यूज अज्ज कल बंद कीते दा ऐ लेकिन केईं लोग उस्से प्लास्टिक दा इ'यां आर्ट एंड क्राफ्ट दा यूज करियै उसी प्लास्टिक गी चंगी करियै कोई गमले बना दा कोई कुकड़ी बना दा ते केईं अलग अलग तरहां दे चीजें कन्नै करा दे ते ओह्दे कन्नै लोकें दा चाहिदा इंटरस्ट जादा से जादा अन्दर पेई जा तां ते लोग जादा ते जादा कश ई कमादे ते सारें गी इक भरोसा मिला दा कि किश ना किश करचै अस जि'यां टुट्टे भांडे दा यूज करचै प्लास्टिक दी चीजें दा यूज करचै जां प्लास्टिक दी बोरियें दा चंगी तरहां इस्तेमाल करचै इ'यां सोशल मीडिया च इंस्टाग्राम होइया फेसबुक होइया ते इंदे थ्रू असें काफी कुछ सिक्खने आस्तै लभदा कि हां लोग प्रेरणां दिंदे आर्ट एंड क्राफ्ट च कि'यां अस प्रोत्साहन दिंदे तुसें केह् करना चाहिदा अज्जकल आर्ट एंड क्राफ्ट च केह्ड़ी केह्ड़ियां चीजां चला दियां केह्ड़े केह्ड़े अज्ज कल केह् किश निं चला दा बड़ा किश चला दा आर्ट एंड क्राफ्ट च अस दिक्खियै दिक्खियै यूट्यूब दिक्खियै फेसबुक च दिक्खियै व्हाट्सएप दिक्खियै इंस्टाग्राम दिक्खियै केईं चीजां बना दे कि ते अपने आप होर वीडियो बनाई बनाई सारे अग्गें पा दे ते लोग बी प्रोत्साहित कि बड़ा किश बी नेईं चाहिदा ते बड़ा असें गी बड़ा एंगेज कीते दा जि'यां फालतु चीजां अस सुट्टी ओड़दे हे बाह्र ते असें गी एंगेज करियै ओह् चीजां जेह्ड़ियां हियां ओह् असें अस असें अन्दर रक्खियै सम्भालियै ओह्दे गमले लाइयै ओह्दे च एनवायरमेंट असें इत्थें बड़ा शैल कम्म चला दा ऐ हून गल्ल आंदी ऐ कि आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल दी केह्ड़े फॉलो कीते असें ना अननोन हां आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल यूट्यूब ते बड़े फॉलो कीते दे इक मानसी लाइफ ऐ इक आनंद करके है उसके यूट्यूब चैनल असें फॉलो कीते दे उसी फॉलो क्यों कीते दे ते हून इसदा जबाव देने च कि फॉलो करियै इसी बड़ा कुछ सिक्खने च मिलदा असें इ'यां जि'यां फोन चलाने तै ई फालतू कम्मां आस्तै ते इस तो चंगा कुछ बधिया जेह् दिक्खियै अपने आप च प्रोत्साहन देइयै जेह्ड़ा सारेंआ दा फ्री टाइम होंदा ऐ ओह्दे बिच दिक्खना दिक्खना ऐ कि केह् चलदा पेआ ऐ कीऽ करना ऐ ते असी ओह्दे बिच एह् दिक्खनेआं कि जो बी कि बना दे ऐ ते असी प्रोत्साहन दिंदे ऐ कि अस बी करचै ते में बी बड़ा किश बनाया ऐ कदें गत्ते दे डब्बें दा यूज करी करियै असें बड़ा किश बनाया ऐ कदें प्लास्टिक दी बोतलां दा यूज करियै असें गी असें बनाया कुछ ना कुछ रंग बरंगी चीजां अस बनांदे रौह्ने आं होर गल्ल करचै यूट्यूब चैनल मानसी लाइफ एंड यूट्यूबर आंनद यूट्यूब चैनल दीपक यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल ते बड़े चंगी चंगी वीडियो ऐं ते अस बी ओह्दे ओह्दे कन्नै प्रचार करदे ऐं ते असी बी कन्नै बनाने आं धन्यबाद